योग लॻिभॻि असां पंहिंजी जवानी उमिरि में घणेई कयासीं योग लाइ राष्ट्रीय संघ शिक्षण जी शाखाऊं हूदियूं हुयूं उते असांजो जेको सेखारींदो बि हो उहो असांजी गतिविधियुनि ते हर तरह जी नज़र रखंदो हो किथे का ग़ल्ती हुजे उनखे सुधारण जी कंदो हो हथु हेठि मथे कीअं कजे साहु किथे खणिजे किथे छॾिजे इहे सभु शयूं असांखे उते हिक हिक करे सभु ॿुधाईंदा हा उन्हनि शाखा जो अलॻि अनुभव आहे ऐं घर में जेको पाण कयूं था हाणे घर में केॾी महिल छा कयोसीं किथे हो साहु खणणो आहे केतिरो न खणणो आहे केॾी महिल साहु केॾी महिल अंदरि खणणो आहे केॾी महिल ॿाहिरि खणणो आहे इहे सभु जेके आहिनि उहे उन हिसाब जी तरफ़ूं अथनि जेके योग जी क्लासिन में हलंदियूं आहिनि बाक़ी अलॻि अलॻ तरीक़े जा अभ्यास घर में करे सघजनि था टीवीअ ते ॾिसी करे बाबा रामदेव जा प्रोग्राम ईंदा रहंदा आहिनि या ॿियां घणेई योग क्लास हूंदा आहिनि उहे टीवीअ ते ॾिसी करे उन हिसाब सां पाण करण जी त कोशिश कंदा आहियूं पर हाणे औड़ो थिए न थिए ओतिरी उमेदु घटि रहंदी आहे